हा मां तव्हां वटां अॻे ड्रैसूं वठी वई हुअमि त हाणे तव्हां वटि नओं मालु आयो आहे ॾियारीअ लाइ खपनि असांखे ड्रैसूं अऊं साड़ियूं हा त तव्हां कहिड़े अघ ताईं अथव वेराइटियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं अथव अच्छा मूंखे त पंज सौ जी रेंज में खपनि हा मूंखे ॾियण वठण लाइ खपनि ॿई ॿई खपनि लाइट अऊं डार्क कलर में पर सुठो कपिड़ो हुजे जीअं तव्हां मूंखे ॾींदा आहियो तीअं ई अच्छा मूंखे मूंखे मुंहिंजे लाइ ॿीं हज़ार वारी साढ़ी खपे त हुन लाइ कहिड़ो सुठो हूंदो उहो ॿुधायो

अच्छा हा ॾेखारियो हा भले पहिरियों कॉटन ॾेखारियो पर हाणे तव्हां त मूंखे साम्हूं डि॒ठो आहे त मुंहिंजे चहिरे त कीअं सुठी लॻंदी अहिड़ी काई वैराइटी ॾेखारियो

ऐं कलर फिनिशिंग सभु सुठो हूंदो न हा भले ॾेखारियो सिंपल हुजे

हा यंग बि आहिनि ऐज बि आहिनि सभु मिक्स आहिनि पंज सत मूंखे ॾियो मूंखे ॾियो

जीअं तव्हां चवो ठीक आहे ठीक आहे हा जीपे सां अच्छा हा पेकिंग पेकिंग सुठी करे डि॒जो हा हा हा हा